गोबोरखिजों जोङो ओंखाम सङोब्ला सहाय मोनो जोङो खरसा जाया खरसा खम गोबोरजों ओंखाम सङोब्ला एसे एनै माहाय मोनामनाय मोनो जेबो नङा गोथारसो गोबोरखिया गोथारसो बियो खरसा खम जायो खरसा गैया बननिखुरै खरसा खम बिहा जोबोद मोजां रोमो रोमो जोङो गोबोरखो मोजाङै फोराननानै आखाइआव लानानै सिथाबो बारिफोराव सिथाबना दोनो बिनो फोरानोब्ला अरा जोबोद जोगो जोगो जोङो बे गोबोरखियानो जाबाय जोंनि खरसा गैयै बेनो जाबाय गोबोरखौ जोङो जेराव थाङो बेवनो आङो दुब्लिफोराव लाबोनानै जों गोबोरखौ दोनो गोबोरखौ मोसौआ खिनानै जोङो गोबोरखौ मोजाङै खालामनानै बुथुमनानै फोराननानै मोजाङै दोनो जोङो ओंखाम संनायाव बुहुद सहाय जायो गोबोरखिया जोबोद मोजां खरसा खम जेबो खरसा गैया बियो ओंखाम संनायाव हेफाजाब होयो आखाइआव लानानै बेराफोराव बुथाबो आरो बेखो गोबोरखो जाबाय गोबोरखोबो जोङो एक्सट्रा गेसबो बानायो गोबोरखिखो जोङो गेस बाहायो थेवबो बिनि थाखायनो गोबोरखिया साबसिन मानसिनि कारनाव जोबोद हेफाजाब होयो गोबोरखि गोबोरखि नङाब्ला जोङो जोंनि हारिया बुहुद गोजौयै थायो मोजाङै बेनो जाबाय गोबोरखिदो सङोब्ला जोङो ओंखाम संनोबो हायो ओंख्रिबो संनो हायो सब बेबहारखोनो खालामनो हायो गोबोरजों जोङो मोजाङै लानानै बेरायाव बुथाबना होयोब्ला जोबोद मोजां नाङो जोङो संनायाव खुरनायाव गोबोरदो सङोब्ला ओंखाम संनो हायो गोबोरजों एसे एनै मोनामनाय मोनो जोङो थेवबो खरसा खम जायो आरो बेयो